तुस सारें गी मेरा नमस्ते मिट्ठड़ी ऐ डोगरें दी बोल्ली ते खंड मिट्ठे लोग डोगरे जदूं दे अस बड़े निक्के हे अदूं दे अस एह् गल्ल सुना ने आं पर हून हून अस बड्डे होए ते असें इस इस लाइन दा पूरा मतलब समझ आया ऐ कि बेसिकली अगर अस जम्मू दी गल्ल करचै जम्मू दी हिस्टरी दी गल्ल करचै जम्मू दा इतिहास अगर सानूं कोई पुच्छै ते सानूं बी हालें तक पूरा निं पता पर जिन्ना जिन्ना थोह्ड़ा सानूं पता ऐ में ओह् तोआनू जरूर सनाना चाह्गी जियां सब तो पैह्लें अस जेल्लै निक्के होंदे हे ते अस बाह्वे आह्ली माता बड़ा जंदे हे ते सानूं पता निं हा कि बाह्वे आह्ली माता कि'यां बनी कुन्नै बनाया ते ओह् में थुआनू ओह्दे बारे च थोह्ड़ा बौह्त सनानी आं ते कि जियां साढ़े जम्मू दे इक बड़ा ऐतिहासिक जगह् ऐ बाह्वे आह्ली माता दा मन्दर ऐ इद्धर माता काली दी मूर्ती स्थापत ऐ एह् राजा बहुलोचन ने बनाया हा ते जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू शैह्र ऐ एह् राजा जाम्बू लोचन ने बनाया हा ते इक ते साढ़े एह् जेह्ड़ा बाह्वे आह्ला मन्दर इन्ना प्रसिद्ध मन्दर ऐ कि इद्धर सारे लोग जंदे न जेह्ड़े बाह्र दे जात्तरू आंदे न ओह् बी जरूर इस मन्दर दी दर्शन पांदे न ते इस मन्दर दे बारे च मतलब इक क्हानी ऐ क्हानी एह् ऐ कि जो बी तुस इद्धर मन्नगे जो बी तुस इद्धर मन्नत मंगगे ओह् बाह्वे आह्ली माता अगर तुस सच्ची शरधा कन्नै मन्नगे ते जरूर पूरी करदी ऐ ते साढ़े इक होर गल्ल ऐ कि ऐसा बोलेआ जंदा ऐ कि इक बार जेह्ड़े उग्गरवादी न ओह् आई गे हे ते उ'नें जेह्ड़ा बाह्वे आह्ला पुल ऐ ओह् उडाने दी कोशश कीती ही लेकिन ऐसा बोल्लेआ जंदा ऐ कि उस टाइम इक निक्की हारी कंजक अग्गें आइयै खड़ोई गेई ही ते उन्न ओह् बम्ब पकड़ी लेआ हा

ओह् बी काफी अच्छी जगह् ऐ साढ़े दिक्खने दी उद्धर पराने पराने किले न ते हून जियां अगर तुस शैह्र परेड आह्ली साइड जाह्गे ते उद्धर साढ़े पराने पराने टाइप दे जियां लोक रौंह्दे हे निक्की निक्की गलियां निक्के निक्के मकान ते उस टाइप दे किले शिले फिर ओह्दे बाद साढ़ा रानी तलाऽ आई जंदा ओह् बी इक दिक्खने आह्ली जगह् ऐ ओह् बी साढ़े जम्मू दा बड़ा शैल स्थान ऐ ओह्दे बाद साढ़े जम्मू च ही रणवरेश्वर मन्दर ऐ जेह्दे सामनै गै इक इक मूरती जेही बनी दी ऐ जिद्धर कि इक नदी दा पानी बगै करदा ओह्दे इक बक्खी इक कनारे पर शेर पानी पिया दा ते दूए कनारे पर बक्करी पानी पिया दी ते एह्दे कन्नै एह्दे कन्नै एह् साबित होंदा अगर तुस इसी दिक्खो ध्यान कन्नै ते नुहाड़े पिच्छें दा जेह्ड़े संदेश ऐ ओह् एह् देना चांह्दे न कि इक ऐ मतलब इक जेह्ड़े साढ़े राजा हे साढ़े जम्मू दे उ'नें एह् चीज दिक्खी ते उ'नेंगी एह् चीज इन्नी बहाई गेई कि उ'नें एह्दे स्टैचू बनवाए दे उ'नेंगी एह् चीज केह् बहाई ओह् में थुआनूं सनानी आं उ'नेंगी एह् चीज एह् बहाई कि जियां उ'नें दिक्खेआ कि इक इक ही नदी दा पानी ऐ ते उस पानी कन्नै शेर बी अपनी प्यास बुझा दा ते उस्सै पानी कन्नै बक्करी बी अपनी प्यास बुझा दी जब कि अगर दिक्खेआ जाए ते शेर ते बक्करी दोस्त निं हैन ओह् केह् नांऽ लैंदे इक दूए दे बैरी न हैना कि जियां शेर ऐ ओह् करी खंदा ते बक्करी बी शेर दे कोल थोह्ड़े जाह्ग ओह् ते ओह्दे कोला डरदी ऐ लेकिन मतलब उ'नेंगी ओह् चीज जोड़ा दी ऐ ओह् जेह्ड़ी पानी ऐ ओह् उ'नेंगी जोड़ा करदा ओह्दे बाद जेह्ड़े साढ़े जम्मू दी इक तवी नदी ऐ जेह्ड़ी बाह्वे आह्ली माता दे उद्धरों ई पिच्छों ही निकलदी ऐ सूर्य पुत्री बी आखेआ जंदा उसी ओह् इक बड़ी बाह्वे आह्ली जेह्ड़ी साढ़ी नदी ऐ ओह् तवी नदी ऐ ओह् बी बड़ी परानी ऐ जिल्लै बरसांत आंदी ते पूरी फुल होई जंदी उप्पर तक ते इ'यां नुहाड़े त पानी थोह्ड़ा थोह्ड़ी रौंह्दा ही ऐ ओह्दे बाद साढ़े होर बड़े स्थान न जम्मू च जियां साढ़ै परमंडल ऐ उद्धर बड़े जादा शिवलिंग स्थापत न उत्थें आपशम्भू प्रकट होए दे न ते मंदर दा बी बड़ा म्हत्तव ऐ लोग उत्थें जाइयै शनान करदे न उत्थें गुप्त गंगा ऐ उत्थें तुस जियां रेत खोद खोददे जाह्गे खोददे जाह्गे पानी अपने आप पानी आई जंदा परमंडल इक ऐसी जगह् ऐ ते गुप्त गंगा ऐ ते उत्थें लोग अपना केह नांऽ लैंदे जि'नेंगी ओह् हरिद्वार नेईं जाई सकदे उंदे अस्ती परवान मतलब उत्थें गै अंतिम जेह्ड़े होंदे आत्मदान ऐ ओह् उत्थेे उत्थें गै कीता जंदा ऐ परमंडल च ओह्दे बाद साढ़े जम्मू च साढ़े बस्सने आह्ली प्हाड़ें च कटरा शैह्र च बस्सने आह्ली साढ़ी बड़ी प्यारी माता ऐ जिसी अस माता बैष्णो देवी बोलने आं साढ़ी बैष्णो देवी शेरा आह्ली माता जेह्ड़ी ऐ उं'दा ते तुस उं'दे बारे च ते अपने आप गी बोलने लाइक बी निं समझनी आं क्योंकि उद्धरा ते दूरा दूरा लोक आंदे न ते मन्नत करदे न ते मन्नत उंदी पूरी बी होंदी ऐ ओह्दे बाद साढ़ा बाह्वे आह्ली माता दी गल्ल होई गेई साढ़ी बैष्णो माता ऐ बैष्णो माता ते बड़ी दूरा दूरा लोग आंदे न जात्तरा करदे न फिर हर साल आंदे न नमें वर्ष पर आंदे न नवरात्रें पर ते बड़ा ही जादा रश होंदा ऐ फिर ओह्दे बाद साढ़े जम्मू च जवा जम्मू च होर बी बड़ी बड़ी माता ऐ साढ़े ग्हार बाबे दा मन्दर ऐ इक रियासी च रियासी आह्ली साईड जाओ ते ग्हार बाबे दी फिर साढ़े जम्मू च चीची माता दा मन्दर ऐ बड़े मन्दर स्थापत न साढ़े जम्मू दी जेह्ड़ी हिस्टरी ऐ जेह्ड़ा ओह्दा इतेहास ऐ ओह् बड़ा जादा बड़ा जादा बास्ट ऐ हालें मीं लगदा में ओह्दे बारे च कोई दस बीह् परसैंट ही जाननी होन्नी जादा ते जाननी बी निं होन्नी